हलो

हय हय हय गो आसा तूं कशें आसा तूं आं हां हां खूब तेपान आमची याद आयली केन्ना गो रेस्टोरंटान खंय रावता तूं रावपाक न्ही हॉटेलान म्हणटा आतल आं आं हय हय बरें आसा बरें आसा न्ही हांव आमी आसतना तूं कित्याक भियेताय आसा न्ही पयली आमी वताले ते बाबाजी आसा मागीर हय हय बाबाजी आसा बाबाजी आसा मागीर धा धाकूली आसा कॉफे कॉर्नर आसा हय हय मेळटा मेळटा अळसाण्याची भाजी बियांची भाजी हय मेळटा हय तर तो बंद करूं येता ताणे मेळटा मेळटा गडबड मेळटा गडबड आसा मागीर टिव्सिट म्हणून आतां कितें नवीन चालू केलां तशे तुल तुलसी कॅफे म्हणून ओपन जालां मागीर आनीक आनीक एक दोन तीन नवीन जोयंटस ओपन जाल्यात हय हय पयलीचोत गो तो बॉबीत गो ताणे आतां नांव मात्शे व्हडले केलां कळ्ळो तुका तो अलंकारा कडेन आशिल्लो पय तो हय सुर्या सुर्या सुर्या सुर्या चिकन सेंटर आमचो रस अमलेट हय हय हय रस अमलेट आनी तूं पानीपुरी बी तेंय आसात तेंय नवीन एड जाल्यात तुका आवडटा काय ना नोकळो हांव आता मागीर आता सुदीप सुदीप वेज जाय जाल्यार नवतारा आसा नवतारा हॉटेला कडेन म्हणजे हां तें हें जालां हय बरोबर बरोबर फूड जोयंट्स आसात थंय हय हय हायजेनीक आसतात हायजेनीक आसतात हय शोरमा मेळटा मागीर इवन ते हाजे महाराष्ट्रीयन डीश थालीपीट तें थालीपीट सुद्दां मेळटा हय हय सांग म्हाका तूं केन्ना हें करता येतां तें पावतां तें तेज्या प्रमाणे हें करूयां प्लेन करूयां सांगता तुका बरें बरें